हेलो हम रितु कुमारी बजै छी हम बहुत दिनसँ अहाँक एप पर खाना मङ्गाबै छी कि हमरा नाम पर कोनो ऑफर अछि यदि अछि तऽ हमरा ओकरा अपन अगिला ऑर्डरमे रीडीम करबाबऽ चाहे छी